ہمارے ریاست میں بہت سے قدرتی وسائل دستیاب ہیں سبزی میں دیکھا جائے تو کدو بھنڈی گوبھی ٹماٹر یہ سب ہیں اس کے علاوہ گیہوں گنا چاول ان کی کھیتی ہوتی ہے اور یہ یہ تھوڑی مطلب شہر کےعلاقے سے تھوڑی دور گاؤں کے علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ وہاں پہ کھیتی ہوتی ہے کسان ان کی کھیتی کرتے ہیں اور یہ ان کو پھر ہم مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں اور اس حساب سے پھر لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں خرید کے ان کو